मैं रोहू और झींगा मछलियाँ ज़्यादा खाता हूँ क्योंकि उनमें बहुत ही अच्छा स्वाद मिलता है और रोहू मछलियाँ तो और भी ज़्यादातर खाता हूँ और उन्हें लमसम हफ़्ते में दो या तीन बार बनवा के ज़रूर खाता हूँ क्योंकि रोहू मछली की स्वाद लाजवाब है बेहतरीन है वह खाने समय बहुत ही आनंदमय की प्राप्ति होती है और रोहू मछलियों में हड्डियाँ बहुत कम मिलती हैं उन में माँस बहुत ही ज़्यादा होता है जिससे खाने में आनंद मिलता है और ज़्यादातर लोग झींगे मछलियों को समान रूप में खाना पसंद करते हैं क्योंकि वो का एक अलग ही एक लाजवाब स्वाद मिलता है और सामान्य लोग इसे ज़्यादातर खाते हैं रोहू मछलियाँ भी ज़्यादातर लोग खाते हैं और ज़्यादा पसंद